ہلو السّلام علیکم جی ڈاکٹر مبشر بول رہے ہیں جی میں محمد شعیب بو ل رہا ہوں علیگڑھ سے میں نے اِس لیے کال کیا تھا کہ آ مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی دراصل یہ ہُوا یہ کہ رات کو ڈنر کے ٹائم میں نے مطلب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بہت زیادہ آنکھوں میں درد ہے سر میں درد ہے اور بہت عجیب عجیب سا فیل ہو رہا ہے اور پیٹ میں بھی گُڑ گُڑ ہو رہی ہے اور سکون نہیں مل رہا ہے دراصل رات مجھے یہ کل رات سے ہو رہی ہے

جی جی جی دراصل کل رات کو میری پسندیدہ ڈشز بنی تھیں نہاری پائے قورمہ تو یہ سب میں بہت شوق سے کھاتا ہوں تو اِس لئے میں نے بہت اچھے سے یہ کھا لیا پیٹ بھر کے تبھی سے مجھے یہ حال ہو رہا ہے ہاں ہاں جی میں نے ہاں ہاں پسندیدہ چیزیں میں نے زیادہ کھا لیا تھا پھر اُوپر سے چکن روسٹیڈ بھی تھا تو اُس میں نے مسالہ ڈال کے خوب کھایا اُس کو ہاں تو جی جی آنکھوں میں اور سر میں درد ہے میرے اور پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے جی دراصل میں نے کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ جاتا ہوں اور پھر اُس کے بعد میں کافی دیر تک فون چلاتا ہوں لیٹ کر کے ہی اور بہت دیر تک ریل وغیرہ انسٹاگرام یا یوٹیوب وغیرہ تو کھانا کھانے کے بعد میں وہ کرتا ہوں ڈیلی جی جی

جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر مجھے کچھ نہیں کھانا پورے دِن اچھا اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے پھر میں اِس بات کا دھیان رکھوں گا اور لیکن پھر بھی اگر میری تکلیف نہیں گئی تو پھر

ہاں ٹھیک ہے پھر میں آپ میں آپ کو انفارم کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شُکریہ آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے اوکے بائے